हाँ सर हमे जे छियै आर्यभट्ट युनिवर्सिटीसँ बाजि रहल छियै हमे जे छियै अहाँके कॉलेज जे छै विद्या बिहारमे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जे छै अहाँकेँ एम एस टीम जे छै से अहाँकेँ उएहमे जे छै हम अहाँके कॉलेजमे तऽ वहाँसँ केने छियै वहाँपर विद्यार्थीसभके पढ़ाइ लिखाइ नीक भए रहल छै कि नहि अखन जे छै ई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जे छै एम एस टीम जे छै हमे अहाँके कॉलेजमे जे लागू कयले छियै एकर जे छै कोइ फ्यूचर यहाँ लागि रहल छै अहाँकेँ की विद्यार्थीसभके एतय दिक्कत भए रहल छै ओ अखन जे छियै अहाँ जे जेतना अखन पिरियड जे अहाँके जे कॉलेजमे जे छै अपना विषय जे छै ओकर पढ़ाइ जे छै अच्छे रूपसँ कॉलेजमे छै ऑनलाइन माध्यमसँ भए रहल छै कोइ अइसन विषय छै जकर या ज्यादा विषयके कारण जे छै ई प्लेटफॉर्मपर बच्चा जे छै ऑनलाइन सुविधा होइत हेतै अखन दए रहल छियै कॉलेजके तऽ अखन कोइ अहाँसभके एहन दिक्कत भए रहल छै कि जे विद्यार्थीके लिए सम्पूर्ण जे छै से पूरा विषय जे छै ओ हँ तऽ कोइ एहन हँ कोइ सभविषयके जे छै पढ़ाइ जे छै विद्यार्थीके जे समयपर भए रहल छै ने कोइ भी टेक्नीकल जे छै आ इशू जे छै नहि ने आबि रहल छै अहाँकेँ ऑनलाइन यदि पढ़ाइ होइत छै

ओ कोइ भी छै जे टेक्नीकल इशू जे छै से ई नहि ने आबि रहल छै पढ़ाइमे हँ बच्चाकेँ जे छै क्लासमे रुचि आबि रहल छै ने एहन बच्चा नहि ने छै जे क्लास नहि कए रहल छै ऑनलाइन आबि गेलै पढ़ाइ सभ बच्चासभ जे छै नहि क्लास कए रहल छै एहन कोइ बात नहि ने छै हँ काहे कि अपन हँ मतलब विद्यार्थीसभकेँ सुविधा भेटैए हँ ठीके छै